हा असांजे खेत्र में आदिवासियूं कलाऊं मधुमनी डोंगरी छापाखाना जहिड़ी कलायूं बि आदिवासी में हूंदियूं आहिनि जंहिंमें हुन जी महिलाऊं जो आहिनि छापाखाना करे हिक अनेक चित्र ठाहींदियूं आहिनि ऐं हुन खे जीअं प्रदर्शनी में प्रदर्षित करे हुननि सां पंहिंजी जीविका कमाईंदियूं आहिनि ऐं डोगरी वग़ैरह बि चित्र ठाहे करे तमामु सुठा सुठा ऐं हुन में हुन ई में पंहिंजी जीविका जो साधन ढूंढंदियूं आहिनि इन ई तरह सां इहे कलाऊं बि विकसित आहिनि तमामु